हेलो हाँ दीदी नमस्ते दी ठीक है दीदी क्या हुआ दीदी हाँ दीदी दिए हैं और हम आप फस्टे बार हैं इससे पहले आप कभियो नहिए थे

और परची दिए हैं तो पर्ची दिए हैं तो आप जाइएगा तो कितना बूथ संख्या पर है और आपका हाँ मेरा तो तीन सौ पैंतीस आप तीन सौ तीन सौ छत्तीस के हैं और तो आप जाइएगा ना तो पहले तो अगर ज़्यादा आदमी रहते हैं ना हाँ तो कतार बाहर लइन लगाते हैं दीदी को आगे पीछे कर करके नहीं तो ओइसे दीदी सब अपने में अपने नय जानते हैं झगड़ा करने लगता है तो हाँ लइन हाँ नहीं जेन्स का अलग है महिला का अलग है हाँ उसके बाद जाते हैं वहाँ तो कि कैसे आगे में हाँ तो यह डि ओ लोग सब रहते हैं बैठे हुए वहाँ वह पर्ची लेकर के ऊ अपना नाम वहाँ दर्ज करते हैं वह अपना रे लिस्ट वोटर लिस्ट में मिलाते हैं सही दीदी है कि ग़लत हैं इन दूसरे के नाम पर गिरा आपको हाँ हाँ आप पहचान पत्र या आधार कार्ड कौनो ले लीजिएगा चाहे पहचान पत्र हो या आधार हो हाँ प्रूब हो प्रूब होना चाहिए अंदर में दीदी उसके बाद उ जाते हैं नाख़ून में ऊ ब्लेक लगा देता हैं ऊ जोकि दीदी दोबारा ना ऊ लगवा अथि करे वोट गिरवावे उसके बाद पहले तो पहले तो था अथि चिपकने वाला सिस्टम मोहर मारते थे लेकिन अबकी बार तो है हाँ मोहर मारकर के पहले चपर चपर देते थे चपर के हाँ अब हाँ उसमें भी दीदी चिपकने वाला में भी पहले दिक़्क़त था चिपकने वाला में अगर दोनों साइड से एक ई तरफ से चपड़ देते थे तो बहुत अथि बकस हो जाते थे चिपकने में भी नियम था हाँ चिपकने का भी नियम था अभी अभी तो वी पी एम अथि है ऊ मसीन है ई बी एम मसीन जो है ना हाँ इ वी एम मसीने पर गिराते हैं

आप उसको जिसको देना है जो छाप पर आप दीजिएगा उतना नंबर का बटन उतना नंबर का आप बटन दबा दीजिएगा तो वहाँ हरे रंग का पड़ता है और पी बोलता है

हाँ ठीक है ठीक है